यौ हमर दोकानमे जेना छै आम रहय छै लीचीके सीजनमे लीची रहय छै सीजनली चीज जे छै तकरीबन रहय छै एखन जे छै आम तऽ जरुरे मिल जायत अहाँके केला मिल जायत अमरूद मिल जायत पपीता मिल जायत तकरीबन दस टा फलके लगभग मिलत हँ हँ सब फ्रेश फल मिलत हमर दोकानमे रेट दू टाका फालतू मिलत आन दोकानसँ चारि सए टके किलो हँ से सबके लिए अहाँके कोनो चीजके दिक्कत नहि हैत सामान जे छै फ्रेश रहय छै हमर दोकानमे की सब लेबय अहाँ हँ तऽ अहाँ आब जे छै ने अपन क्वांटिटी हमरा नोट करा दिअ आओर ओइ हिसाबसँ हम पैक करबा देब आओर एड्रेस पता दै देबै तऽ ओ पता भेज देब ने डायरेक्ट अहाँ लए जायब तऽ सेहो लए जा सकय छी हँ बाजू सओ सेब दस किलो अनार कते पाँच के जी हँ केला एक सओ पीस हँ नहि अमरूद हैत अच्छा अमरूद पाँच किलो भए गेल अहाँके हँ अंगूर मिल जायत तीन किलो अंगूर चलू हँ यौ पपीता फ्रेश पपीता छै पपीता पीसके हिसाबसँ मिलत अहाँके हँ चलू दस पीस पपीता भए गेल मौसमी फलमे एखन तऽ फिलहाल नहि छै लेकिन शाम तक आबि जेतय तऽ लए जा सकय छी अहाँ हँ आम छै आममे दू चारि टा क्वालिटी छै जेकरामे मालदह बम्बइ किशनभोग ई सब आम छै जकरामे मालदह एखन जादा चलि रहल छै बुझलियै आओर फ्रेश छै मालदह चलू बीस किलो मालदह लिख लेलहुँ चलू धन्यवाद